म्हाका व्यक्तीगत आवडीची ना पूण एक भोव लोकप्रिय पुस्तक म्हाका जायत्या लोकांक आवडटा ती म्हटल्यार जे जे के रोलिंगचे हॅरी पॉटर सिरीज इतलेच मजा येता कारण तातूंत इश्टागत साहस गूण आनी जदू हाचो आस्पाव जाता अशे तरेन वाचपाक ते त्या जादूच्या संवसाराचे भाग अशें दिसता पात्र वाडटात आनी आव्हानाक तोंड दितात जाका लागून ताचे कडेन भावनीक रितीन जोडप सोंपें जाता जायत्या फेन्सांनी ही मालिका जायते फावटी वाचल्या कायां पांच वा चड करण एका पुनवापरांत नवें तपशील उकते करतात आनी पयलींचे खेप्यां सारकीच उमेद परत आ हाडट